हीअं त असां घणा ही ॾिण वार सभु गॾिजी मिली करे मनाईंदा आहियूं मिट माइट सभु गॾिजी मिली हिक ॿिए जो वार तहेवार ते मिठो मुंहं कंदा आहियूं ऐं गॾिजी मिली वेही करे रोटी खाईंदा आहियूं ठाहींदा आहियूं ऐं विशेष पंद्रहीं ओगस्ट अने छवहीं जनवरी मिली करे झंडे लइराइण जो प्रोग्राम कंदा आहियूं अने उते चाहिं बिस्कीटन जो कार्यक्रम बि कंदा आहियूं ऐं नास्ते जो बंदोबस्त करे करे हीअं गॾु थी वेंदा आहियूं हिन तहेवार में कोई धर्म जो वाद वेद न हूंदो आहे अन्यथा भाईचारे सां मिली करे तहेवार मनाईंदा आहियूं